ह्या क्षेत्रान आमकां कितलिशींच वेगळीं वेगळीं सुकणीं पळोवपाक मेळटात ती म्हणळ्यार पोपट चिमणी सुतार पक्षी तितवी कोकीळ आनी जायतींच आसात हातुंतली म्हाका आवडपी सुकणीं म्हळ्यार पोपट किंवां कोकिळा कोकिळा म्हाका खूब आवडटा कोकिळेचो आवाज ती जेन्ना कू कू करता तेन्ना हांवूय तिका साद दिता आनी कोकिळे वरवीच पोपटूय म्हाका खूब आवडटा ताचो तो रंग हिरवो रंग ताची चोच ताचे दोळे आनी ताचोय आवाज म्हाका खूब आवडटा तांकां पळयत रावचें अशें दिसता